कोरोनाके टाइम बहुत तरहके दिक्कत छलैए कोरोना एहन बीमारी छलैए घातक जे केओ ककरो देखैवला नहि छल तहन तऽ अपन परहेज अपने सङ्गे छलैए परिवारके सुरक्षा अपने जिम्मेवारी छलैए परिवारमे अगर ककरो सर्दी जुकाम भऽ जाइ छलनि हँ हुनका काढ़ा वगैरह बनाकऽ पिआएल जाइ छलनि डाॅक्टर सेहो देखैवला नहि छलाह गाड़ी घोड़ाके समस्या सेहो छलै एक दोसरके सहायता करैवला केओ नहि छल अपन परिवारके सुरक्षा अपने सङ्गे छलैए बहुत तरहके समस्या भेल कोरोना एहन महामारी शहर शहर गाम गाम देश विदेशमे फैलल ओकर केओ अगर बाहरसँ अबै छलाह तऽ हुनका कोरेन्टाइन कऽ दै छलनि पनरह दिनका लेल अपन अगर केओ समाङ्ग फँसल छथि ओकरो चिन्ता बनल रहै छल एहन छल जे अगर चौक बजारमे कोनो समान नहि भेटै छलैए केओ छुबैवला नहि छलैए एहन समस्या छल जे खेनाइ पिनाइ मोसकिल भऽ रहल छल सभ अपन अपन घरमे दुबकल छलाह केओ बाहर नहि निकलै छलाह